हलो हांजी जय झूलेलाल अच्छा साईं हा हा अच्छा हा हा तव्हां असांखे क्रोस रोड कंपनीअ सां कोई रजिस्ट्रेशन कराई आहे या ॿिए कंहिं बि मतलबु हुन कंपनीअ खां या कंहिं सां मतलबु कंहिं सां तव्हांजो लिंक हुजे त भई मूंखे अच्छा न मां मां तंहिं महिल ई मूंखे ख़बर कान्हे तव्हां छो जो असां वटि इलाही हूंदा आहिनि न इलाही कस्टमर आहिनि तंहिं करे असां क कॾहिं कॾहिं ध्यानु कंदासीं तव्हांखे हूंदो तव्हांजी ठीकु आहे महिरबानी आहे तव्हां हीअं कयो न हिन हफ़्ते मूंखे टाइम समय कोन्हे को हिन वक़्ति मूंखे मतलबु वक़्ति कोन्हे तंहिं करे तव्हां ॿिनि ॾींहंनि जो टाइम ॾियो मां तव्हांखे हिकु ॿिनि ॾींहंनि में ॿिनि ॾींहंनि में मां अची करे पोइ चैक कया थो

भई आहे ॾिसो न मूंखे बि हिते इलाही जेके आहिनि गाॾियूं ठीकु करिणियूं आहिनि इलाही जेके जेके आहिनि गाॾियुनि वारे लाइन लॻी पेई आहे मूं वटि हाणे मां छा कया मां हुनजे अॻियां ॾिसा या तव्हांखे ॾिसा तव्हांखे बि मां ॾिसंदुमि मां इअं नथो चवा मां कोशिशि कंदुमि न सुभाणे बि सुभाणे बि मां कोशिशि कंदुसि पर हाणे ॾिसां थो मां पंहिंजे हुन में अच्छा मां ॾिसां थो रजिस्टर पंहिंजे में कहिड़ा कहिड़ा आहिनि कोशिशि कया थो पियो इयो न आहे अगरि कोशिशि कंदुमि अगरि घटि हूंदी त मां अॼु ई तव्हांजी ॾिसण जी कोशिशि कंदुसि अहिड़ी काई ॻाल्हि कान्हे का पर मूंखे थोरो चैक करणु अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा त ख़ैरु पोइ मतलबु ख़राबु त कोन्हे अथव न कार मतलबु हीअं हले त अथई न मतलबु तव्हां चैक तव्हां चैक कई आहे मतलबु पोइ हलाए करे उते कंहिं त अच्छा टेस्ट कयुव टायर बायर ॾिठा अथव हुन जा तार या पंहिंजो इहो गियर बॉक्स वग़ैरह थोरो चैक कयो अथव भई कीअं अच्छा इन थ्री वील इअं हूंदो आहे न भई थोरो ॾिसिबो आहे भई इन खे पंहिंजो टायर घिसियल त न आहिनि या टाएर वधीक त उहो कयुल आहिनि एतिरो छा थोरो चैक कर रखजो पोइ वरी मां अची करे मां तव्हांखे मेकेनिकल ॿीं जेका टेक्निकल आहे मां पंहिंजे वटि तव्हांखे ॾिसंदुसि हा मेन जेके आहिनि टायर ॾिसो ऐं काथो काथो काथो ॾेंट त न पयल आहिनि कांथे एक्सीडैंट त नाहे गाॾी एक्सीडैंट वग़ैरह त कोन थियल आहे

हा कई हूंदियूं बि मां मुंहिंजे मतलबु आहे की भई जीअं असांखे वधीक तकलीफ़ न करिणी पिए न छोकी असां ॾिसंदासीं पोइ वरी सिर्फ़ु असां इंजन जो कमु ॾिसंदासीं त इहो असांखे मेन इंजन जो कमु ॾिसणो आहे तॾहिं बि ॿियूं जेके आहे इलाही ठीकु आहे ओके ठीकु ठीकु आहे ओके